काल्हि मां शिव सागर मां रोटी घुराई चांवरु भाॼी घुराई सुठा हुआ खाइणु में सुठा हुआ पर हुन में मसालो वधीक पयल हो गीहु वधीक पयलु हो इन करे थोड़ी मूं घटि सम्झु में आई घरु जी रोटी घरु जी थींदी आहे छा थियो दिलि हुई हिकु भेरो ॿाहिरि घुराए खाइजे पर ॻाल्हि ठीक हुई हरू भरू ख़राबु न हुई सुठी हुई